اتّر پردیش میں لوگ اپنی زندگی کی اہم تقریبوں کا جشن بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اتّر پردیش میں ہر طرح کی رسم و رواج کے ساتھ جشن کو منایا جاتا ہے جیسے یوم پیدائش والے دن لوگ کیک کاٹ کر اپنا یوم پیدائش کا جشن مناتے ہیں اور شادی کے دوران بہت ساری رسموں کے ساتھ اتّر پردیش میں شادیاں کری جاتی ہیں جیسے ابٹن لگانا مہندی لگانا ڈھول بجانا دولہے کا گھوڑے پر چڑھ کر بارات لے کر آنا وغیرہ وغیرہ اتّر پردیش میں عیسائی لوگ چرچ میں جا کر شادی کرتے ہیں اور ہندو لوگ آگ کے چاروں طرف سات پھیرے لے کر شادی کرتے ہیں اسی طرح ہر دھرم اور مذہب کے لوگ اپنی زندگی کی اہم تقریبوں اور واقعات کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں